जय झूलेलाल मूंखे ॻाइणु पसंदि आहे मां ॻाइणु पसंदि कंदी आहियां मां शादी पार्टी में लाॾा गाईंदी आहियां शादी विहांव में लाॾा ऐं किसी पार्टीअ में ऐं हिंदी सॉन्ग असांजो चालीहो थींदो आहे ऐं चालीहे में मां भॼन ॻाइणु पसंदि कंदी आहियां जॾहि मां नंढी हुयमि उन महिल मां पार्टिसिपेट कयो हुयो कॉम्पिटिशन में प्रतियोगिता में भाॻु वरितो हुयो उन में मां फस्ट आई हुयमि त सभिनि मूंखे ॾाढो प्रोस प्रो प्रोत्साहित कयो कयो हुयो कि मुंंहिजी आवाज बि सुठी आहे सभु चईंदा आहिनि कि ॻाइणु खपे त इन करे मां ॻाईंदी आहियां कॾहिं कॾहिं गाईंदी आहियां और मूंखे ॻाइणु सुठो लॻंदो आहे और पार्टिसिपेट मां नंढे में कयो हुयो हाणे त न मां कंदी आहियां पार्टिसिपेट लेकिन मूंखे ॻाइणु पसंदि आहे सभु मूंखे चईंदा आहिनि कि ॻाइणु खपे मूंखे त मां कॾहिं कॾहिं गाए वठंदी आहियां औ जय झूलेलाल